جی آپ وہ کیب ڈرائور بات کر رہے ہیں میں مطلب جامعہ ملیہ اسلامیہ کا اسٹوڈنٹ بول رہا ہوں ہم کو اصل میں ادھر چھوٹا بازار گھومنے جانا تھا تو ہاں تو اس کی کتنی کاسٹ پڑے گی ہم لوگ دو دو لیڈیس ہیں اور تین جینس ہیں مطلب اسٹوڈنٹ ہیں سب فیملی نہیں اسٹوڈنٹ ہیں سر فرینڈس ہے دوست ہزار روپیہ لگ جائے گا ارے سر اسٹوڈنٹس ہیں تھوڑا بارگیننگ وارگیننگ ہو سکتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کوئی مطلب دہلی کی مشہور اور اچھی جگہ کو جہاں آپ گھما سکتے ہو جیسے تو اس کا کتنا جائے گا خرچہ ہاں وہی پانچ پانچ پانچ جنے رہیں گے ہم لوگ وہی پانچ جنے ہم لوگ رہیں گے دس ہزار میں پوری دہلی گھما سکتے ہیں تو مطلب کچھ بارگیننگ نہیں ہو سکتی کیا تب تو آپ فرائیڈے میں فری رہیں گے فرائیڈے میں فری ہیں تو آپ کا نمبر یہی ہے نا کانٹیک نمبر چلیے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے آپ کو میں کال کرتا ہوں آپ جب کال کروں گا تو آپ ادھر جامعہ ملیہ اسلامیہ کے میٹرو اسٹیشن جانتے ہیں نا آپ ہاں قبرستان کے تھوڑا آگے جو جامعہ ملیہ میٹرو اسٹیشن ہے تو اس کے لیے کیا ہے آ جائے گا فرائیڈے کو

چلیے ٹھیک